پانچ ہزار چار سو تینتیس بیس ہزار دو سو پچیس پچپن ہزار چار سو اٹھانوے ایک لاکھ تئیس ہزار دو سو پچپن ایک لاکھ پچپن ہزار نو سو اٹھاون